हरीओम याशी भेण मां संजना थी ॻाल्हायां तव्हां त भुलिजी विया आहियो हा फूटवेर खपनि पेयूं हिकु त असांजे हिते शादी आहे त हिक सैंडल खपे

हा इहो मीडियम हील हुजे ज़्यादा बि न हुजे हा त मुंहिंजो ब्लयू कलर जो लेहंगो आहे हुन ते कोई मेच थिए त ॿुधायो न हा एट हा अथव

इयो न हिन जो डिज़ाइन इलाही हैवी थो लॻे मुंहिंजो लेहंगो बि इलाही हैवी आहे त थोरो घटि में ॿुधायो हा सिंपल थोरो हा इहो सुठो आहे हिन में ॿियो कोई कलर कोन्हे इहो ई अथव हा ॿुधायो हा देखारो पाए ॾिसां

हा इहो सुठो आहे हा कहिड़ी कंपनी जो आहे इहो बाटा जो आहे घणे जो आहे अठ सौ त इलाही था ॿुधायो ना अठ सौ त इलाही था ॿुधायो एतिरो बजेट कोन्हे घणे में था ॾियो न थोरो घटि कयो ना ॾिसो ना ॿिया बि वठिणा आहिनि असांखे रनिंग जा शूस वठिणा आहिनि त ॾिसो न असां हमेशह तव्हां खां ई था वठंदा आहियूं इअं न कयो न तॾहिं बि ॿ सौ ॿिया घटि कयो हलो ठीकु आहे पैक करे छॾियो रनिंग जा शूस खपनि पिया छह नंबर ॾिस जो न कंफटेबल हुजे मटेरियल सुठो हुजे हा सुठो आहे पाए ॾिसां हा कलर सुठो आहे

ॿियो बसि हा इहो फाइनल कयो घणे जो आहे सत सौ जो आहे हिन में बि डिस्काउंट ॾियो न ना सौ रुपया त घटि कयो हा छह सौ में ठीकु आहे इहो मटेरियल सुठो आहे न हा ठीकु आहे फाइनल करे रखो भई बिल ठाहे रखो हा ठीकु आहे